मैनली ए आय म्हटल्यार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हेच्या बद्दल हांव तुमकां थोडीशी म्हायती सांगता आजकालचे लोक चड काम करूंक पळयता किद्या काय म्हटल्यार तांकां कामाची खूब गरज आसा ए आय हाचे फायदे म्हटल्यार फायदे खूब आसा किद्याक म्हटल्यार रोबोटीक सिस्टम ही सगळ्यांक खूब बरी वेवसाय अशी जाल्या पूण आमचे सारके मिडल क्लास लोकांक ते उपयोग जायना कित्याक म्हटल्यार आमी आमच्या बळाचेर काम करपाचे लोक ते तांकां नाका तांकां फक्त आपलें काम पळयतात किद्याक म्हटल्या रोबोटीक हे इतकें फास्ट काम चलता की थंय पन्नास भुरगीं लागता थंय आजकाल धा एक भुरग्यान काम जाता तांचे तितके सेविंग्स जाले सगळे ते आपले पळयतात तांकां हेच्यान खूब फायदो आसा आनी नुकसान म्हटल्यार नुकसानूय आसा किद्या म्हटल्यार आमच्या सारक्या लोकांक कामा काम आसून काम मेळना अशें दिसता कामाची आमकां खुबूच गरज आसा आज कालचे म्हारगायेक पळयल्यार पयशे कोणाकूच पावना ए आय लोकांक तांची सृजनशिलताय उणी करपाक लायता अशें म्हाका दिसता कित्याक म्हटल्या आजकाल लोकांक काम खंय आसा सगळे रोबोटीक जाल्ल्या कारणान लोक घरा आसात शिकलेले लोक बऱ्या हाजेर पावल्या आनी थोडे ना शिकलेले लोक आसा तांकां खंयच काम मेळना आनी मागीर आनीक ते लोक करतले तरी कितें म्हणून मागीर तांकां तें खूब नुकसाणूय जाता ए आय बद्दल फायदे ते कंपनी व्हडले व्हडले लोकांक आसात आमच्या सारक्या लोकांक फक्त ते नुकसाणूच दिता